आज की दुनिया में हिन्दी भाषा बोलने के वालों को बहुत किन मुश्किल सामना होता है कि हम जो बूढ़े हो गए हैं इसलिए बोलने में तकलीफ़ ता है इसलिए कि उ खड़ी बोली बोलने में हिन्दी न नहीं बोल पा रहे उतना इसलिए आज कम सम्भावना होता है कि खड़ी खड़ी बोली बोलने में दिक्कत होती है हिं इसलिए हम बता नहीं पाते हैं किसका बोली क्या है